खरी न्यूज आमकां पेपरा वयल्यान कळना थोडी ती कित्याक कितेंय घालतात इंटरनेटा वयल्यान कळना ती मोबायलाचेर फेक न्यूजय घालताय ते तरतरे घालतात पूण आमकां न्यूज वो टि व्ही वयल्यान सारको कळटा कित्याक तेजेर लायव्ह दाखयता खंय किद जालां कित जाता तें पूण हेर बाकी पेपरार पसून पेपरारय तितली येना आनी नॅटाचेर मोबायलाचेरय तितले येना फक्त ते चॅनलांचेर येता